मां जिते रहंदो आहियां असांजे आसपासि में त कोई हेॾो प्राचीन या हेॾो कोई नामचीन पर संसाधन न आहे प्राकृतिक पर आसे पासे में थोरो परियां वञी करे ॾाढो काफ़ी कुझु ठहियलु आहे जंहिंमें माण्हू जाम कुझु हुन शयुनि में ठाहींदा आहिनि जीअं महंदीनि जा वण लॻियल आहिनि उन में महंदियुनि मां नीलगिरी ठाहे करे माण्हू खे पहुचाईंदा आहिनि नैचुरल शयूं आहिनि जेके खाधे जूं बि ठाहींदा आहिनि माण्हू जाम हुन हिसाब सां बि जाम आहिनि पर मुंहिंजे आसे पासे में जीअं त असां रहूं था हुन जे आसे पासे में अहिड़ो कोन्हे पर नैचुरल प्राकृतिक संसाधन त ॾाढा आहिनि हिन में कोई शइ कोन्हे हिंदुस्तान जे अंदरि त हिन में भरमार लॻी पई आहे असांजे नासिक पासे शिरडी पासे वञो त हिन शयुनि जी त भरमार लॻी पई आहे प्राकृतिक शयूं आहिनि आयुर्वेदिक दवाऊं ठहनि थियूं जड़ी बूटियूं निकिरनि थियूं हुननि मां हुन मां माण्हू दवाऊं ठाहिनि था पंहिंजी पंहिजियूं ऐं अॼु जी तारीख़ में त माण्हू ऐलोपैथी खां वधीक आयुर्वेदिक में वीचारु करे रहिया आहिनि त इहो वॾे में वॾो बैटर आहे जो असांजे जेतिरो बि झंगल आहिनि शहर आहिनि नासिक खां परे प्राकृतिक जेके आहिनि नैचुरल हुते सभु जेतिरियूं बि शयूं हुयूं असांखे नैचुरल शयूं जेके मिली रहियूं आहिनि उहे असांजे देश खे ॾाढो फ़ाइदो ऐं फ़ाइदो पहुचाए रहियूं आहिनि जंहिंजे करे अॼ जी तारीख़ में हुओ ऐलोपैथिक मां निकिरी करे आयुर्वेदिक में विया आहिनि छोजो हुते बि हाणे हुन जे ॼाण हुअण जे करे माण्हू हाणे आयुर्वेदिक खेती बि करे रहिया आहिनि जिते जिते भई वण आहिनि उन में सभु वधाए रहिया आहिनि जेका बाबा रामदेव जे हिसाब सां जाम ध्यानु ॾेई रहिया आहिनि हिन विषय मथे